मैंने पहली बार अपनी गायन रुचि में अपनी समझ कैसे विकसित की जब मैं पंद्रह साल का था और नाइंथ क्लास में पढ़ता था तब मैंने छब्बीस जनवरी पे पहली बार देशभक्ति गीत गाया जो कि बहुत अच्छी आवाज में था और सुर ताल के साथ गया जो कि शिक्षकों को पसंद आया और मुझे भी सुनने के बाद रिकॉर्ड करने के बाद बहुत अच्छा लगा तब मुझे लगा कि मैं और भी अच्छा गा सकता हूँ तब मुझे पता चला कि मैं अच्छा गाता हूँ और मुझे अपनी प्रतिभा का पता चल पाया अगर मैं उस दिन गीत नहीं गाता और लोगों को नहीं सुनाता तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि मेरे अंदर गाने की प्रतिभा भी शामिल है जो कि मैंने इतने बढ़िया तरीके से गाया हाँ ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है शायद मैं गाने के माध्यम से भी अपने करियर को बना सकता हूँ ऐसा मैंने सोचा और मैंने गाना कंटिन्यू शुरू किया जो कि आज मुझे बहुत पसंद आता है